साठि हजार सा छओ सए सैतिस हजार सठसठि छप्पन हजार चारि सए पैंसठि अठहत्तर हजार सात सए चौंसठ सठसठि हजार आठ सए छिहत्तरि